रोजगार तऽ इएह छै मुजफ़्फरपुरके मतलब मुजफ्फरपुर एगो मार्केट छै बहुत बड़ा मार्केट छै मतलब इधर ने ओमहरके सब दोसर दोसर जिलाके लोकसब ओतऽ जाइ छथिन मार्केटिङ्ग करै लेल आओर आओर मुजफ्फरपुरके लीची ने बहुत ई छै पूरे जगहमे मतलब बाहर बाहर जाइ छै बिकाइ लेल मुजफ्फरपुरमे तऽ एना सबकिछुके मतलब सबकिछु छै लोकसब जाइ छै मार्केटिङ्ग करैलए जाइ छै कोनो चीजके मार्केटिङ्ग करिके जरूरी होइ छै तऽ हमरा सबके एमहरके लोक मुजफ्फरेपुर होइ छै जइसेकि कपड़ा तपड़ाके भेल आओर किछुके भेल मार्केटिङ्ग या दवा होस्पिटल सब छै ओहो सबमे जाइके जब जरूरत पड़ै छै तऽ लोक मुजफ्फरेपुर जाइ छै मुजफ्फरपुरमे आओर मतलब घुमैवला बस घुमैवला तऽ ओतऽके ने एकेटा जगह छै जुब्बा शाहनी पार्क मुजफ्फरपुरमे घुमैवला आओर मन्दिरसब छै जहाँपर लोक जा सकैए आओर ज्यादा लोक मार्केटिङ्गके लेल मुजफ्फरपुरमे जा सकैए मुजफ्फरपुरमे मार्केटिङ्ग होइ छै सब तरहके लोकसब गाँवके बहुत गाँवके बहुत जिलाके लोकसब जाइ छथिन जाइ छथिन मुजफ्फरपुरमे मार्केटिङ्ग करऽके लेल या किछु भेल तऽ हॉस्पिटलमे कहीँ कहीँ बहुत जगहके लोकसब जाइत रहै जाइ छथिन कोनो बहुत ज्यादे मतलब गाँवमे नहि भेल तऽ ओ जाकऽ मुजफ्फरपुरमे भऽ जाइ छै